हलो हाँ जी सर मैं सूरज बात कर रहा था आप जूते शूज के शोरूम से बात कर रहे है सर मुझे इस्पोर्ट शूज चाहिए थे हाँ जी सर मैंने आपका इंटरनेट पे देखा हुआ था जूते मुझे अच्छे लगे थे तो अभी जूते पे कोई ऑफर वगैरह चल रहे हैं सर हाँ जी सर में विजिट करने की सोच रहा था लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़े ऑफर वगैरह के बारे में बता दें तो मैं उस हिसाब से आऊं फिर थोड़ा

मुझे चाहिए तो ईस्पोर्ट सूज़ ही है लेकिन अगर केजुअल सूज़ वगैरह पे भी अभी ऑफर चल रहा हो तो बता दीजिए हाँ जी सर और इस्पोर्ट सूज पे बाय वन गेट वन है सर सारे कलर्स के अवेलेवल हो जाएंगे मतलब जो उनमें आते हैं हाँ जी सर मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेन्ट ब्लू और रेड कलर की ही रहेगी हाँ जी सर क्वॉलिटी अच्छी ही चाहिए और सभी नंबर के अवेलेबल हो जाएंगे ना मुझे सर टेन नंबर लगेगा हाँ जी सर मतलब फिर भी ऑफर में बाय वन गेट वन अगर ज़्यादा कॉन्टिटी में लेते हैं तो कुछ और डिस्काउंट मिलेगा सर उसपे हाँ जी सर मैं कल या परसों में आने की सोच रहा था सर आपकी शॉप ओपन कब होती है कितने टाइम ठीक है सर मैं कल ग्यारह बजे के बाद शॉप पे विज़िट कर लेता हूँ और सूज खरीद लेता हूँ